हलो संतोष भैया हा संतोष मां कैब बुक कराई हुई हा अठे बजे छो त मूंखे मुंहिंजी मीटिंग आहे सा अ नवे बजे नोएडा में पर तूं त अञा ताईं आयो ई कोन्हे न भैया पर तूं देरि सां ईंदे त मुंहिंजो त मीटिंग जो टाइम थी वेंदो न मूंखे त पहुचणो आहे उते अञा ताईं हीअ त ॾेखारे वेठो की अञा बि तूं परे आईं जितां खां तूं शुरू कयो तूं उते ई वेठो घुमी किथे जो किथे न भैया चङी देरि लॻंदी ऐं मूंखे त अर्जेंट मीटिंग में पहुचणो आहे त या त तूं इनखे केंसिल कर हा त पा तूं केंसिल कर मां थोरी पैसा भरींदसि मां त कयल आहे बुक न त तूं त उते ई वेठो घुमी न ॾेखारे त उहो ई वेठो हलियो ई कोन्ह अॻियां त मां छा कयां मूंखे पहुचणो ई पहुचणो आहे भैया तूं केंसिल कर न त उबर में मां तुंहिंजी कंप्लेन कंदसि

त तूं अञा बि सेंटर मार्केट में न भीड़ आहे त मां ज़िम्मेवार थोरी आहियां तोखे न खणण खपंदी हुई न मुंहिंजी राइड न वठी हां तूं मां वेठी एॾी देरि खां इंतज़ार कयां ॿाहिरि बीठी आहियां हा त परे थोरी आहीं कोई न भैया ईअं न थींदो तूं इनखे इमिजेटली केंसिल कर त मां ॿी कैब बुक कराइ करे वञा छो त मूंखे हर हालत में उते टाइम सां ई पहुचणो आहे ओके भैया हा इनखे करीस तूं जल्दी केंसिल कर शुक्रिया भैया